गाड़ी जे हम चलबै छियै आगाँ हम गाड़ीमे हमर गाड़ीमे अगर टूटैत झरैत छै लागै छै गाड़ीमे जैसे चढ़ै छियै हम अपन हेलमेट भी लगाय लै छियै ग्लव्स भी लगा लै छियै जूता उता भी पहिन लए छियै ताकि कहीं हमर दुर्घटना नहि हुवै आओर गाड़ी बहुत अच्छासँ चलाबै छियै इधर उधर देखकऽ आओर गाड़ी जब कहीं कुछ खराब उराब भए गेलै